मोसानाया जाबाय जोंनि जिउआव मोनसे जिउआव जौगासार जानो हानायनि मोनसे नेरसोन लानानै फैयो आरो बे मोसानायजों लोगोसेनो जोङो जिउआव गाननि सान्नाय हनायखो गावनि सान्नाय हनायखौ जाफुंसार होनो खालामना लानो हायो मानो होमबा मोसानायजोंबो मानसिया गावनि जिउआव मोनसे मोजां सिमांखौ दिन्थिफुंनो हायो आरो गावनि सान्नायजों लोगोसेनो सिमांखौबो जाफुंसार खालामनो हायो आरो जोंनि बर' हारिनि थाखाइनो मोसानायाबो मोनसे गावनि ओह नेरसोनखौ लाफोनो हायो आरो बे नेरसोननि गेजेरजोंनो जोंनि सिमाङा सानसे मोजां ओह हारिमु महराव मुस्रियाव दे ओह महर मुस्रिया नुजाथि होयो मोसानायजों आरो जोङो लोब्बा लाखियोब्ला जोंनि हारिमुआबो मोनसे बेरखांनायखौ नुनो मोनो आरो माखासे सिमांफोरा जोंनि सान्नायफोरा जाफुं जोबो आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि जिउआव मोनसे थांखि लानानै जाफुंसार खालामनो नांगौ आरो जोंनि मोसानाया जाबाय मोनसे मा थांखि थांखि बायदिहै जोङो जाफुंसार खालामनो हायो बे थांखियानो जोंखौ लानानै थाङो मोसानाया जोंनि जिउआव मोनसे थांखि लानानै मानसिया आह साफुंसार खालामनायनि लामाखौ लानानै लानो हायो आरो बे थांखिनि गेजेरजोंनो जोङो गावनि सान्नाय हनाय बेफोरखौ मोजां खालामनो हायो आरो मानसिनि गोसोफोराबो गोजोन मोन्नाय मोनो आरो मानसिखौबो बे ओह सिमांफोरखौ मोसानायजों लोगोसेनो मानसिनि एट्राक्सनखौ लाना फैनो हायो आरो मोसानाया जोंनि मोनसे मोजां मोजां मोनसे महर मुस्रिखौ लाना फैयो आरो जोङो बे मोसानायखौ एस्टेसफोराव फारपरमेन्स खालामनानै गावनि समाइना महरखौ दिन्थिफुंनो हायो आरो बे दिन्थिफुंनायजों लोगोसेनो जोंनि नायग्रा सुबुंफोराबो गोजोनग्लाइनाय मोनो आरो बेजोंनो जोङो गावनि सान्नाय हनाय आरो जोंनि महर मुस्रि आरो जोंनि गासै देहा सोलेर समाइना महरखौ जों मानसिफोरनि सिगाङाव दिन्थिफुंनो हायो